हैलो मीना तूं जो ॿ टे ॾींहुं अॻु भवनाथ घुमणु हली वई त तूं जो गाॾी बुक कराई हुई छा उहो गाॾी सुठी हुई छा उन जो ड्राइवर सुठो हुओ छो त मां त वीचारिया थी की मुंहिंजा सुभाणे महिमानु अचे त जो ड्राइवर गाॾी सभु सुठी हुजे त पोइ मां बि हीअ गाॾी बुक करायां ऐं उन में वठी वञा छो त इहो ड्राइवर जो सुभाउ सुठो छा उहा ड्राइवर थोरो समय वाधारे लॻे पियो त किटकिट करे पियो छा